हैलो जय झूलेलाल मां चेंबूर मां पेई चवां मां न भैया मां तव्हांखे न स्विगी जे हुता ऑडर ॾिनो आहे इहो दालि पकवान जो त जेका मां तव्हांखे दालि पकवान जो ऑडर ॾिनो पंज दालि पकवान त तव्हां हुन सां गॾु महिरबानी करे मथा खां थोरी चटनी बि मोकिलिजो तीखी चटनी ऐं मिठी चटनी ऐं बसर बि मोकिलिजो ऐं तव्हां हमेशह खटाण बि ॾींदा आहियूं न त खटाण हिन वारे थोरी वधीक ॾिजो ऐं मूं वटि जेका महिमान आया आहिनि न भैया हुननि खे न थोरी मिठाण जी बि आहे भई खाधे खां पोइ थोरो हुननि खे मिठाण खपंदो आहे त तव्हां वटि जेको बि मिठाण हुजेव भई सीरो हुजेव मालपुआ हुजेव त तव्हां महिरबानी करे उहो बि मोकिले छॾिजो उहो ई मुंहिंजी हुन वारी एड्रेस ते त जेको बि तव्हांजो मुंहिंजो हूंदो हिसाबु किताबु मां पो तव्हांखे छोकिरे हथां मोकिले ॾियांव थी जय झूलेलाल